हम बचपनेसँ इसकुलमे पढ़य छलहुँ जैमे हमर सबके बहु बहुते अच्छा दोस्त सब मिलल बहुते अच्छा टीचर सब छलाह बचपनेसँ हम सब इसकुलमे पढ़य इन्जॉय कयलहुँ किएक कि इसकुले एगो एहन चीज छै जकरा अहाँ जे पास कयलाके बाद ओकरा याद करब जे इसकुलमे हमरा बहुते बढ़िआँ दोस्त सब मिलल छलाह किछु पल तऽ एहनो होइ छै जे कखनो याद आबय छै तऽ बड्ड अथी हँसी लागय छै या कना जाइ छै एहन पल सब रहय छै जेना मिस करय छियनि सरेके मिस करय छियनि अते अच्छा टीचर सब हमरा मिलल छलाह जे आबयवला जिन्दगीमे नहि मिल सकय छथि लेकिन हुनका हम बड्ड मिस करब दोस्तो सब एहन छलाह जे आबयवला समयमे नहि मिलता ओ अपन अपन काम रोजगारमे एखन आबयवला युगमे लागि गेल छथि किएक कि ओकर हुनका सबके पढ़ाइ समाप्त भऽ गेल अछि तऽ आब ओ कहियो नहि मिल सकैत छथि मिलबो करताह तऽ ओ दोसर जगह मिलताह एहन एहन जगह जे हम सब ने कतहु जा सकय छियै ओहो सब अपन रोजगारमे लागल हेताह कॉलेजो एगो एहन समय छलै जे कॉलेजमे हमसब अपन व्यतित जिन्दगीके बारेमे ओहो दोस्त सबके याद कयने छलिए कॉलेजोमे जब मिलल छलाह तखन कॉलेजोमे ओ सब हमरा सबके मिलल छलाह दोस्त सब आओर कॉलेजोमे एगो एहन दोस्त सब छलाह जे कॉलेजोके सर सब बड़ नीक छलखिन दोस्तो सब बड़ नीक छलाह जे कॉलेजोमे हमरा सब दोस्त बनल छलाह ओहो सब बड़ नीक छलाह हुनको सबके बड्ड याद आबैत रहइए आओर देखल जाइ तऽ आबयवला समयमे आब ओहो दोस्त सबके नहि मिल पायब किएक कि ओ सब अपन काम धन्धा आब युवा भेलखिन ओ सब अपन काम धन्धामे लागि गेल हेथिन काम धन्धा करऽ लागल हेथिन